हमलोगों का पूजा पाठ के लिए फूल लगाते हैं जैसे अड़हुल का फूल तब मिट्टी खोदते हैं खुरपी से खुरपी की ज़रूरत तो खुरपी से मिट्टी खोदते हैं खोदकर पौधा को खड़ा करते हैं फिर इसके बाद उसमें पानी देते हैं पानी देकर मिट्टी फिर भर देते हैं तो अड़हुल का फूल हो गया चम्पा का फूल चमेली का फूल सब वैसा ही खुरपी से मिट्टी खनकर और पानी डालकर रोप देते हैं रोप देते हैं तो फूल हो जाता है गेन्दा का फूल गुलाब का फूल चम्पा चमेली का फूल की माला भी बनाते हैं तो महादेव जी की पूजा करते हैं माला गूँथकर बाबा भोले को चढ़ाते हैं माता पार्वती जी को चढ़ाते हैं ब्रह्म बाबू को चढ़ाते हैं और अड़हुल के फूल का अपना घर में नरसिंह भैरव को चढ़ाते हैं लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं हैं दुर्गा माता को चढ़ाते हैं सब फोटो उटो में चढ़ाते हैं और भोला बाबा के स्थान में चम्पा चमेली गुलाब गेन्दा का फूल लेकर चढ़ाते हैं माला भी पहनाते हैं दूसरे में से जो जाएँगे तोड़ने तो एगो दो गो फूल तोड़ेंगे देंगी माँगेंगे तो बोलेगी कि जो अपना नहीं लगा सकती हैं और अपना पेड़ रहता है तो मनमाना अपना लोग अपना चढ़ाता है दूसरे आदमी से चुप्पे चापे तोड़ेंगे तो चार गो गाली देगी जो सब फूल तोड़कर कौन ले गया सुबह सुबह तो वह भी अच्छा नहीं लगता है इससे अच्छा है जो अपने लगाते हैं और अपने चढ़ाते हैं कोई कोई आता है अड़ोस पड़ोस तो उनको भी दे देते हैं जो लीजिए दो गो चार गो अपना रहता है तब ना अपना फैल से अच्छा से भर डाला भर डाली तो मन भी लगता है पूजा करने में देवी देवता को चढ़ाने में अच्छा लगता है और दूसरा आदमी कितना देगा दो गो चार गो और कितना देगा और दुर्गा पूजा के समय तो नौ दस दिन तो पूजा करनी पड़ती है उसमें तो फूल लगता है हर रोज फूल सुबह सुबह चाहिए तो इसके लिए तो फूल लगाना ही पड़ेगा लगाते हैं और चढ़ाते भी हैं